जी भैया जैन स्टेसनरी से बात कर रहें भैया मे को यार कुछ लिखने के पेन चाहिए थे और अपनी क्या हो गया म टेप चाहिए था पंचिंग मशीन हो गई और सीज़र चाहिए थे भैया पेन में आप एक सेट ब्लू पेन का कर देना पेन आप पैंटॉनिक रखिएगा पैंटॉनिक या पार्कर आपके पास दोनों है ना

अच्छा ऐसा है तो अच्छा पार्कर फिर रहने दीजिए आप दो सेट ब्लू के पैंटॉनिक के ही कर दीजिएगा हाँ ब्लू ब्लू पैंटॉनिक और दो सेट ब्लैक पैंटॉनिक आप लिखते जाइएगा ज़रा कुछ कुछ और भैया सीज़र अपने पास कौन कौन सी है गोरिल्ला वाली मिल जाएँगी गोरिल्ला कम्पनी की

अच्छा तो आप दो कर दीजिए कम्पनी की कर दीजिए और दो गोरिल्ला की कर दीजिए जी जी हाँ हाँ भैया हाँ और और और एक सेकेंड भैया अपना टेप भैया टेप तो मिल जाएगा ना हाँ टेप डबल साइडेड मिलेगा डबल साइडेड टेप मिलेगा हाँ हाँ हाँ तो भैया आप एक डबल साइडेड कर देना जो सब पर मतलब वो सब पर वो रेयर वाली जो रहती है ना कौन सी अपनी सबसे बड़ी रहती है मतलब ठीक है बिग साइज़ कर दीजिएग और एक नॉर्मल टेप कर देना चार वो छोटे वाली करनी है हाँ हाँ हाँ हाँ और भैया पंचिंग मशीन आप मिल जाएगी भैया एक तो वो नॉर्मल जो अडल्ट यूज़ करते हैँ पंचिंग मशीन एक वो कर देना और जो बच्चों की आती है ना पंचिंग मशीन जिसमें वो फ़्लावर बने रहते हैं सरकल बने रहते हैं हाँ तो वो आप कर देना वो ये दो दो कर देना अच्छा अब ठीक है जी जी दो कर दीजिएगा वो फ़्लावर शेप की कर दीजिएगा और एक सरकल का कर देना और भैया अपने पास भैया वो है क्या आपके पास कार्डबोर्ड मिलेगा क्या बड़ा सा तो आप आप एक काम कीजिए का ए ऐट साइज़ कर दीजिएगा अरे वही भैया अपना पुट्ठा यार पुट्ठा भैया अपना पुट्ठा हाँ हाँ और एक भैया एक ए फ़ोर साइज़ की वो ड्रॉइंग आती है ड्रॉइंग कॉपी वो कर दीजिएगा तो भैया पेमेंट कितना हो गया हओ भैया ठीक है तो भैया अब आप मैं अगर पे टी एम करूँगा तओ आप कुछ डिस्काउंट देंगे जी जी हओ चलो भैया इसी नंबर पर कर दूँ ना पे टी अम अरे मैं आ जाऊँगा यार ये लेने आप टेंशन मत लो

हओ भैया धन्यवाद भैया धन्यवाद